बाल मजुरी ही सामकी कायद्यान गुन्यांव कोणेंच अठरा वर्सा सकयल भुरग्यांक कामाक लावप न्ही अशें कोणाक दिसलें सुद्दां जाल्यार तांणें तक्रार करची आनी ताचे बद्दल पुलिशेंत कंप्लेन करची म्हाका तरी दिसता की कामगार म्हुणोन भुरग्यांक लावप न्ही